अखबार आब हमरा यहाँ अखबार गाँवमे अबै छै एगो अहाँके तऽ एगो अहाँके तऽ सभसँ पहिले फेमसमे छै एगो प्रभात खबर ओकरा बाद भऽ गेल अहाँकेँ दैनिक भास्कर दैनिक जागरण इसभ छै अखबार आजकल के पढ़ै छै देखै छियै आजकल गूगल ऊपर सभसँ मोबाइलमे आदमी तहिने आजकल गूगल भऽ गेलै हइ एप्लीकेशन अहाँकेँ एगो सभ मोबाइलेमे धियापुतासभ गूगलसँ देखबाके कोइ बड़ी कोइ बहुत ज्यादा बड़ बुजुर्ग भऽ गेलखिन तऽ तनि हमरा चर टहलय चलि एलखिन तऽ अपना कनि अखबारे पढ़ि लै छियै आज की अयलै हन हुनकाके मोबाइल चलबय आबै नहि छैन्ह मोबाइल चलयथिन ओ आ नहि मोबाइल कोइ धियापुता देथिन हुनका कोइ कोहुना टहलैते चलू घूमब कनि चाइए बना देब तनि अखबारे पढ़ि लै छियै ला तऽ बौआ कनि प्रभात ला तऽ प्रभात खबर नहि रहल तऽ कनि दैनिके जागरण ला पढ़ि लै छी ओहिमे बढ़िआँ खबरि आबै छै नहि हौ चचा ई पढ़ि लह प्रभात खबर पढ़ि लह दैनिक भास्करे पढ़ि लह कहली आजकल तऽ मोबाइलेमे सभ आजकल देखय लेल जा एप्लीकेशन गूगल इतना इतना आजकल कयने हइ सुविधा उपलब्ध मोबाइलेमे अपना सभ आजकल जवानसभ जे छथिन से हुनका जवानसभ मोबाइलेसँ अपना करै छथिन जे बुजुर्ग उजुर्ग भऽ गेलै से अपना टहलैत गेल अपना प्रभात खबर हो गेलै दैनिक जागरण हो गेलै दैनिक भास्कर हो गेलै इएहसभ हमरा गाँवमे उपलब्ध छै